हाँ हलो भैया नमस्ते भैया मेरे बेटे कि शादी है तीस अक्टूबर की तो हमें सब सब्ज़ियाँ चाहिए आप हमें सब्ज़ी का रेट बता दीजिए देखिए भैया हम तो मिक्स वेज बनवा रहे हैं तो उस में जो भी सब्ज़ियाँ लगती हैं आप रख दीजिए और सही सही दाम लगा लीजिएगा और आलू ज़्यादा रख दीजिएगा हाँ कैसे दिए आलू नहीं भैया महंगा दे रहे हैं हम आप से ही सब्ज़ियाँ ख़रीदते है हमेशा से ठीक ठीक और भैया गोभी रख दीजिए बहुत महंगी दे रहे हैं भैया गोभी भी आप पच्चीस लगा लीजिएगा हाँ पच्चीस ही लगाइएगा भैया हम मार्केट में नहीं जाते हैं हम आप की दुकान पर ही आते हैं बैंगन रख दीजिए दो तीन किलो टमाटर रख दीजिएगा हाँ हाँ भैया पाँच किलो आठ किलो कर देना टमाटर तो आप आठ किलो कर दो तीन किलो रख दीजिए और बस इतना ही आप बता दीजिए कितना हो गया है पूरा हाँ ये रख दीजिए ना रख दीजिए अरे भैया इतना महंगा नहीं आप तो पचास रुपये किलो लगाइए मिर्ची देखिए भैया मैंने आप से बोल दिया है कि हम मार्केट नहीं जाते हैं हम शुरू से आप से ही लेते हैं इस लिए यहीं आए हैं चलिए साठ दे दीजिए और रख दीजिए दो किलो रख दीजिए वही जो पुराना पता है वहीं पहुंचा दीजिएगा हाँ हाँ डी पी के बाज़ू के एक घर छोड़ के जो घर है येलो वाला वो अपना घर है

नहीं नहीं भैया बस बस बस शुक्रिया शुक्रिया